मीडिया इक साढ़ी भाशा गी मीडिया आखदे जियां कोई बी खबर असें सनांदे ठीक ऐ ते मीडिया इक स्हेई बी ऐ इक तरीके दा थोह्ड़ा गल्त बी ऐ कि'यां ऐ इक साइड मीडिया असेंगी खबर दिंदा स्हेई दिंदा दूई साइड ओह्दी कोई बी चीज़ ऐ ओह्दे दो हिस्से होंदे होंदे इक स्हेई इक गल्त ठीक ऐ हून मीडिया असेंगी खबर देआ दा चलो ठीक ऐ साढ़े तक खबर पुज्जी असें कोई जेह्की असें ठीक ऐ उत्थें इयां होएआ ऐ उत्थें हमला होएआ हून असें लोकें संभलियै रौह्ना ठीक ऐ संभलियै रेह् हून उ'ऐ चीज मीडिया करदी अज्जकल केह् करदी बार्डरें च चली जा दी उत्थें केह् करा दी कि इ'यां लाइव फौजियें दी लोकेशन दस्सी ओड़ा दी ओह् साढ़े दुश्मनें लेई इक स्हेई खबर ऐ ते साढ़े लेई गल्त ऐ मीडिया इक साइड स्हेई ते इक साइड गल्त बी ऐ हून कुदै ऐक्सिडैंट होएआ मीडिया ने खबर दित्ती चलो ठीक ऐ ओह् स्हेई ऐ कल गी कल किश प्रोग्राम दित्ता ओह् स्हेई ऐ हून मीडिया केह् करदी कोई बी खबर ऐ चाहें अगर कोई जादा पालिटिशन आह्ला बंदा ऐ ओह्दी खबर ऐ जां जेह्दी जादा पौंह्च ऐ ओह्दी खबर केह् करदी जादा दबांदी ख'ल्लै दबांदी जादा दसदी निं असेंगी ते इक साइड बचैरा इ'यां ऐ कोई म्हारी ओह् बचैरे ने कोई कांड करी ओड़ेआ चलो गल्तियां बी इंसान कोला होंदियां न खलौने ते ऐनी करदे ठीक ऐ उन्नै करी ओड़ेआ ओह्दी खबर इन्नी फैलाइयै सनाङन तुस सोची बी नी सकदे इन्ना उ'नें कीते दा निं होंदा जिन्ना मीडिया सनाई ओड़दा इसलेई मीडिया स्हेई बी ऐ गलत बी जेह्ड़ी मीडिया एह् करा दी कि अपनी फौज दी सब किश करदी लोकेशन दस्सी ओड़दी ओह् गलत ऐ ओह् गल्त ऐ होर मीडिया जेह्ड़ी युवा दी युवा दी कोई गल्ल ऐ ओह् रक्खनी होऐ अग्गैं ओह्दे लेई बी बड़ी नखरे करदी जियां बेरोज़गारी दिक्खो हून इन्नी बेरोज़गारी बधी गेदी ऐ तुस सोची बी निं सकदे ओह् मीडिया ने कदें गल्ल कीती निं मीडिया गै लैना देना सिर्फ पॉलिटिक्स कन्नै ऐ क्योंकि उत्थूं दा उ'नें खबर बनानी लोग सुनदे खबरां उत्थूं उ'नें बनै कुछ हून आक्खै गराब बंदे गी कोई मीडिया आह्ला आवै घर बचैरे गी गल्ल करै कदें निं करदा मीडिया आह्ला कोई नी करदा बड्डे बड्डे मीडिया आह्ले चैनल कदें निं करदे उ'ऐ बचैरा औग जेह्दा चैनल नेईं चला दा ऐ उ'ऐ औग हां जी इत्थें गरीबै बचैरे दी कुल्ली टुट्टी गेई ऐ इसी पैहे दोआने न जे करना ऐ बो करना ऐ बड्डे मीडिया आह्ले कदें निं आंदे ओह् उंदी बड़ी बड्डी गल्ती ऐ क्योंकि मीडिया बी अज्ज दे टाइम च सारे इ'यां दिखदी ऐ अमीर गरीब अमीरें घर मौत बी होई दी होग ते उत्थें खबर जाइयै देनी भला ओह् आया हा ओह् बंदा आया हा उन्नै फुल्ल आंदे ओह् उंदा पूरा परिवार आया ओह् चीज इक टाइम तक स्हेई बी ऐ इक टाइम तक गल्त बी ऐ गरीब बंदा बचैरा कुतै ऐक्सैडैंट कन्नै मरग मीडिया कदें निं आंदी कैल्ली आना उन्नै उसी केह् लब्भना उत्थूं देने थोह्ड़े पैसे थोह्ड़े देने कुहै ने गरीबा ने गरीबै ने उल्टी सुगाआं उम्मीद करनी कि मेरे परिवार दा बंदा ऐ ओह्दी लत्त टुट्टी गेई ऐ लत्त बढोई गेई ऐ सिर फट्टी गेआ ऐ बोल्ली निं सकदा ऐ मदद करो ओह् बी कोई कोई टामां टामां जंदा बचैरा जेह्ड़ा इंसानियत होग जेह्दे अन्दर जेह्दे अन्दर इंसानियत निं ओह् कदें निं जंदा उन्नै केह् लैन देना कक्ख नी लैन देना उत्थूं उस्सी लब्भना गै नी कक्ख बी उन्नै लैना केह् लैना ओह् चीज ऐ इक मीडिया आह्ला अज्ज दे टैम च मीडिया ऐसी चीज बनी चुकी दी जेह्ड़ी स्हेई बी ऐ ते गल्त बी ऐ बड़ी जादा बड़ी जादा तुस सोची बी निं सकदे अज्ज दे कुदै हून जियां दिक्खो मीडिया ने कदें अज्ज तक एह् गल्ल नी चलाई कि इत्थें गलियां निं बनियां न इत्थें एह् निं बनेआऐ इत्थें ओह् निं होएया छड़ा उ'नें पालिटिक्स दी खबरां चलांदे रौह्ना मीडिया दा कम्म होंदा सरकार दी गल्लां सनाना ते सरकार गी गल्लां सनाना ते लोकें गी आम जनता गी गल्लां सनाना बचैरें गी कि खबर सनाना केईं चीज़ां कलैक्ट करना एह् करना गै निं उन्नै उ'नें चाहिदे कोई स्हेई बंदा जेह्ड़ा पैहा लब्भै जित्थूं गल्लबात फैल्लै ओह् गल्त ऐ ओह् चीज गल्त ऐ इक साइडा स्हेई ऐ इक साइडा गल्त ऐ मीडिया बाकी बाकी अपनी अपनी सोच सारें दी मेरी सोच इ'यै जेही कि इक सैड अगर सट्ठ परसैंट गलत ऐ चाली परसैंट स्हेई ऐ अगर चाली परसेंट स्हेई ऐ ते सट्ठ परसैंट गतल ते सट्ठ परसैंट स्हेई ऐ ते चाली परसैंट गल्त ऐ